अ' आदसा आदसा अ' आमफ्राय बै माबानि गोमबोर मोननि हाब बेथ' बेथ' हा बे आलायारन फ्लिमआथ' गोदोनि आलायारन फ्लिमआ बर' हारिनि कालसारखौनो देखायदोंमोनलै बेवहाय बे गोदोनिया गोदोनिया गोदो नुबायना माबा हादान खुलिनानै हादानाव खारलांनाय गाइहेन उवाल लानानै बेबायदि दंमोनलै दा गोबाव जाथारबायमोन नुयैआ बे गोजांनायाबो बारा जाथारबाय माथो नंगौ र' थांनायाथ' थांनो हायो दा आरो ओइ गस्लाया एन्जर अरसि जोबबायलै कट गस्लाया लंफेनाबो जिना दं ब्रा ओइ थांथारसै होमबा गोसोखांबाथ' आलायारन होनबाथाय आंबो नायनो खोब मोजां मोनथारोलै नायनायनि दा लंफेन माबायाबो कट गस्लायाबो एन्जर अरसिजोबनायखौनो गानलांब्ला जोंखौ मि मिनिया बियो गोदोनि बासो बे माबा खसाब खमबल दस थाखानि थांनो मोनब्ला दानि जुगावथ' जाथारलालै बेफोरो गयफोर जानोलाय फैसाबो दङ औ न'निफ्राय खावना लाङाबा दा एसे मोनजानोआ गोब्राबथारलै फैसा गैथ्रा आंनावबो दा फैसा गैथ्राबा गयबो खावना लाङाबा मालाय सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरनो गय बाय बाय माबा माबि मेथाइ बायै होसोगारो बायनानै जोंहाबो खुदै र' गलायगोन नङालै लाखायाबा लानांगोन दे दे दे दे जागोन दे दे दे दे दे दे